ओय मोजाङै दंलै

गायनाय फुनायाथ' मोजाङै दंलै एकेबारे गायनाय फुनायखौथ' बुंनो हाया दा दिनाबो मोजां नङाना खोथियाबो मोजां खुयनो मोनाखै मा मोनाखै एकेबारे मोजां नङा

आरो माथो होनबावनो बे बोथोरखौलाय बेनोथ'लै बेखौनो जिंगा सिगासिनो आङो उनाव हागोन खोमा उनाव हागोन खोमा खोथियायाथ' फोबायलै दाखालि गोरानैनो फोबायलै बेनोथ' दाखालि जोंना गोरानैनो फोबाय नोंहा फोथाराखै एसेबो

आरो बे नोंसोरलागोनि बे थेबगां थेबगांमोन गोलोन्दांमोनालाय मावाखै एसेबो मासि जारलालै देग्लायनि बोथोरा बेखौनोथ' माबोरै जाबावनांगौलै होथ आंना हिन्जाव सानै हौवा सासे जाबायलै साथाम जाबाय नोंनालाय दे दे खांबाव सानैसो खांबावना हो नायदो औ ओमफ्राय खबर सबर मोजांखादा ए दे दे दे